पक्षी ॾिसण जी जॻह असांजे नैर्तिक में बाग़ीचा त घणेई आहिनि हुते सुबुह जो असां वेंदा आहियूं त घणेई तरह तरह जा पखी ईंदा आहिनि उन्हनि जी मधुर मधुर आवाज़ु ॿुधणु मिलंदी आहे नैतिक में पक्षी जेका बि हूंदा आहिनि त नंढा नंढा तलाव आहिनि उते असां वेंदा आहियूं त हुते बि पखी ईंदा आहिनि अलॻि अलॻि जीअं बतक आहे हिन तरह जा पखी जीअं गार्डन में कोयल आहे चिड़िया आहे चिड़िया चूं चूं कंदी आहे उहा असांखे वणंदी आहे इन तरह सां असांजे पासे में बाग़ीचे में असांखे पखी ॾिसण जीअं असांजी पसंदीदा जॻह आहे ऐं असांखे सुबुह जो वातावरण सुठो थी वेंदो आहे मनु सुठो थी वेंदो आहे पखियुनि खे ॾिसण सां हिन करे असांखे उहो जॻह इलाही वणंदी आहे हिन करे जे असां हुते वेंदा आहियूं